म्हाका सगळींच कडेन भोंवपाक खूब आवडटा पूण हिस्टोरिकल प्लेसीस आनी धार्मीक थळां हांचेर चड लक्ष वता जेन्नाय आमी खंयचोय टूर थारायतात तेन्ना ह्यो दोनूय गोष्टी आमकां पळोंवंक मेळटा असो आमी विचार करतात म्हाका शिवाजी महाराजाचें किल्ले पळोवपाची खूब आवड आसा ताज्या फाटल्यान जी हिस्ट्री आसा ती आयकून घेवपाची खूब उत्सूकताय आसता तशेंच दिल्ली आग्रा हैदराबाद सारकीले मुगल आर्किटेक्चर पळोवपाकूय म्हाका खूब आवडटा धार्मीक स्थळां जी आता थंय देवळां अशी ना पण तांचे जे आर्किटेक्चर आसा फॉर एग्जांपल हंपी सारकीली जागा अश्या जाग्यांचेर म्हाका वचपाक खूब आवडटा